असांजे आसे पासे में जाम अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके अहिड़ा अंधविश्वासनि में हली वञनि ता ऐं उन्हनि खे मञी करे पंहिंजो पैसो पंहिंजो समय ऐं पंहिंजो जेको बि आहे उहो सभु विञाइणु था ऐं जेका अंधविश्वास आहिनि अहिड़ा महाराज ऐं अहिड़ा आसे पासे जा बि माण्हू हिकु ॿे खे चवंदा आहिनि जीअं की थोरा महाराज आहिनि उहो चवनि था की भई तव्हां ईअं पूजा करायो तव्हां उहा पूजा करायो तव्हां नाग पूजा करायो तव्हां खीर जी पूजा करायो तव्हां हवनु करायो इन सभिनि सां तव्हांखे सुठो थींदो न कराईंदव त तव्हांखे बुरो थींदो हाणे ख़राबु कीअं थींदो माण्हुनि खे अगरि तव्हां जेको माण्हूअ खे कोई प्रॉब्लम कोन्हे त उहा उनखे कीअं थींदो ऐं जीअं महाराज स्वामी आहिनि उहे चवनि था की भई तव्हां ईअं मुंडी पायो तव्हां ईअं गृह पायो तव्हां सोनु पायो तव्हां चांदी पायो हे सभु चवनि था जेका तव्हांखे सुठो थींदो तव्हांजी इनमें ऐं माण्हूअ खे जे शइ जी ज़रूरत कोन्हे तॾहिं बि उहा उन्हनि खे ॾेई करे कूड़ु ॻाल्हाए करे ॾकाए करे अहिड़ो सभु करे उन्हनि खां पेसा वठनि था ऐं पंहिंजो घरु हलाइनि था जेको जाम ग़लति आहे इहो महाराज जन खे इहो न करणु खपे ऐं माण्हू बि आसे पासे वारा अहिड़ा आहिनि की हिकु ॿे खे बुधाईंदा आहिनि की भई तव्हां ॿुधो तां इहो जेको महाराज स्वामीअ चयो अथनि तव्हां घर में मुंडी ईअं रखो तव्हां घर में तव्हां घर में सभु खीर में फोटो विझी पीओ तव्हां घर में तुलसीअ खे रोज़ु पन तोड़े चारि पन खाओ ऐं तव्हां इहो कयो उहो कयो जाम अहिड़ा अंधविश्वास चवंदा आहिनि जेको असांखे न करणु खपे पर तॾहिं बि माण्हू कंदा आहिनि ऐं हिननि सभिनि जे चकर में पंहिंजो समय ऐं पंहिंजा पेसा विञाईंदा आहिनि